एल पी जी गैस कनेक्सन हो जाने से हमारे घर में खाना पकाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है जिससे कि पहले के अपेक्षा हम लकड़ी यूज़ करते थे चूल्हा जलाने के लिए गाँव में गोबर की उपली यूज़ करते हैं तो उसकी अपेक्षा जब वह गैस सिलिन्डर हमको कनेक्शन मिला तो हम क्या हुआ कि गैस यूज करते हैं तो उसमें धुँआ नहीं होता है लकड़ी में धुआँ उत्पन्न होता है उपली में धुआँ उत्पन्न होता है जब भी चूल्हे में आग जलाते हैं तो उससे हमारे आँख की रोशनी पर भी दिक्कत पड़ती है जब भी धुआँ जाता है एल पी जी गैस हो जाने से क्या होता है कि एक आसानी हो गई कि धुँआ नहीं उठता हैं आराम से आप खाना पका सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है पहले क्या करते थे हम लकड़ी यूज़ करते थे जब भी खाना पकाना होता था तो उसने समय ज़्यादा लगता था आज की डेट में समय भी कम लगता है धुआँ भी नहीं निकलता है क्योंकि एल पी जी गैस सिलिन्डर यूज कर रहे हैं इसके अलावा पहले जो अनुभव था हमारा लकड़ी यूज करने का उसमें क्या होता था कि हमारे पास संसाधन नहीं था एल पी जी सिलिन्डर का तो हमें उसी पर आश्रित रहना था उसके अलावा नहीं करना था आज की डेट में हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो जिससे क्या है कि हम लकड़ी पर भी बना सकते हैं और सिलिन्डर है तो सिलिन्डर पर भी बना सकते हैं गैस सिलिन्डर पर लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गैस सिलिन्डर यूज करें लकड़ी का कम उपयोग करें क्योंकि लकड़ी कहाँ से आती है पेड़ को काटकर आती है तो हम पेड़ का नुकसान करते हैं क्योंकि आज के डेट में पर्यावरण को भी बचाए रखना बहुत ही आवश्यक है इसलिए हम लकड़ी का उपयोग भी कम करेंगे एल पी जी गैस का यूज करते हैं जिससे हम खाना आसानी से बना पका सकते हैं और कम समय में पका सकते हैं कोई भी चीज़ होगी तो पहले की अपेक्षा जो कठिनाइयाँ था उसमें आसानी हो गई है आज की डेट में गोरमेंट के द्वारा हर घर में सिलिन्डर एल पी जी गैस सिलिन्डर का कनेक्शन पहुँचा दिया गया है जिससे हम आसानी से पका सकते हैं खाने में कोई भी चीज़